लंथाय एबा स्कालपचार जों बेखौ बेलेग बेलेग मेडियायाव खालामो जोङो हयथ' उड काट गोजा खालामनो हायो जोङो ब्रन्सआवबो खालामनो हायो एबा जिखुनु मेटेलजोंबो खालामनो हायो आरो माबाजों सिमेन्टजोंबो खालामनो हायो जों फार्स एन्ड फरमस्ट जों उड काटआ जों डाइरेक्ट स्कालपचारखौ बानायनाय जायो जों उड काटआव

मेटेल बा सिमेन्टजों खालामोब्ला जों आगोलाव बेखौ क्लेजों हाजों जोङो दागोरनांगोन हाजों दाखांनायनि उनावसो जों बेखौ मोजाङै नायनानै बिनि गोरोन्थिफोरखौ नायनानै उनावसो जोङो प्लासटार अफ पेरिसजों मल्ड लानाय जायो प्लासटार अफ पेरिस बेजों मल्ड लाखांनायनि उनावसो जों बेखौ जिखुनु मेडियाजों लांनो हायो हय नोङो बाला आरो सिमेन्टजोंबो लांनो हागोन बा मेटेलजोंबो लांनो हागोन